हँ हेलो हँ हँ यौ हमरा लग तऽ सब तरहक माछ मिलत दे देशी माछ सब आ जेहन माछ लेबै तेहन माछ मिलत रोहू छै बुआरी छै आ तखनि से चौरा छै सिंघी मोगरी छै सब तरहक माछ छै सबके सब रङ्गमे रेट छै माछ एहिठमा बड़ सुन्दर देहातक माछ मिलैए देहाती माछ आ खयबो ने बड़ स्वादिष्ट माछ भेटत अपना खेतक माछमे माछ पसंदक माछ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अहाँ हँ हँ नहि नहि अहाँके एरियाके अहाँ गाँवके आसपासक लोक कऽ सब हमरे लग माछ खरदै लऽ आबै छथि आ जे माछ कहलथि से माछ देलिअनि आ ताजा माछ देलिअनि कहलहुँ हँ माछ गड़बड़ नहि डेली माछ छोटको माछ छै बड़को माछ छै आय यौ अहाँके सब छोटका माछ जे मारा छै मारा सूहा सिंगी मोगरी गड़ै गड़तो हँ हँ सब माछ सबके सब रङ्ग रेट छै माछ एहिठमा लोक बड़ खाइ छै अपना एहिठमा तहि दुआरे माछ अगर सब रखने छी आ माछ लोग बड़ पसन्द करै छै अपना ठामक लोक सब आ हुनका सबके हँ यौ दुइयो किलोके तीनियो किलोके ली पाँचो किलोके आधो किलोके हँ जेहन माछ लेब तेहन ओजनके माछ मिलत आ आ ओकर दामो माछके सभ रङ्गके रेट छै जेहन लेब हँ हँ हँ हँ

हँ आ माछ मऽ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अपना हमसब हमसब दिअ जीरा माछ सेहो रखने छी जीरा माछ जीरा माछ पालऽमे हमरा सभके कनि मेहनत होइत छै लेकिन रेट बढ़िआँ दै छै सुन्दर माछ स्वादिष्ट माछ अपना एहिठिमा चिकनी माटि छै माछ बड़ स्वादिष्ट भेटत आ सब रङ्गके माछ भेटत हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ